आमच्या गोंयांत बायलां सूं अशिक्षीत ना अशें ना असो प्रोब्लम आमच्या गोंयांत ना एप्लाॅमेंट ऑफ वूमन ओर अनएडुकेटेन वूमन अशें आमच्या गोंयांत प्रोब्लम ना कित्याक आयज गांवातली सुद्दां बायल आमची ऑफिसांत बसून आपणालें काम करतात इवन तीं मेट्रीक पास सुद्दां आसली तिका आपणाचो बिजनस कसो चलोवपाचो हेची म्हायती आसा बीक हें सगळें जालां टेक्नोलाॅजी खातीर मोबायल टिव्हीन जें आमकां दिसता आमकां तितूंत एक इंटरव्हीव कसो येता जितूंत सांगतात की बायलांनी अशें अशें डेव्हेलाॅप जावपाक जाय आपणालो स्माॅल बिजनेस लोकल बिजनेस जो आसा लोकल फाॅर वाॅकल जी आमी म्हण म्हणटा ती आमच्या बायलांनी आपणायल्या आपणालो ल्हान ल्हान बिजनेस जसो लोणच्याचो पापडाचो लाडू करपाचो हें गांवांतल्या बायलांनी आपणालो तितूंत बिजनेस वाडयला आपणांक सुशिक्षीत केलां आनी तेंका सगळ्याचीच जाणीव आसा असो अंडर डेव्हेलाॅपमेंट वूमन अनएल्पाॅयमेन्ट असो आमच्या गोंयांत प्रोब्लम ना